हमसभ योग गुरु बनबै छियै योग गुरु हमर एक टा भेलै रामदेव बाबा भेल मोदी सरकार भेल ई योगी आदित्यनाथ भेल ओहोसभ योग योग सिखाबैए आ योग अपनोसँ आ कखनहु कालके मोन होइए तऽ करै छी आ चलै फिरै तऽ छी नहि योगा ओतेक बैस कऽ नहि करै छी नहि जेना करैत रहियै योगा ओना नहि करै छियै देखै छी टी भी सभपर देखै छी योगा करैत तऽ अपनो सबके मोनमे होइए हमहूँ करितहुँ लोक कए नहि सकै छै घरमे काम रोजगार ततेक रहैए किछु नहि कए सकै छी भरि दिन रोजगारके काममे इएहसभ नहि ओतेक बीमारीसभ आब फैल गेलैए ने लोक कतेक ओझरायल एना बीमारी नहि होइत रहै आब चीनी बीमारी भए गेलैए टी बी बेमारी भए गेलैए कुष्ट बेमारी भए गेलैए ओ सभके सभ उपचार यए हॉस्पिटलमे उपचार यए बहुत आदमी जाइए उपचार करय लए बहुत नहि जाइए बहुत एहि दुआरे नहि जाइए ओतेक अवस्थो नहि छै गाड़ियो ओमहर एक दिस केम्हरो गाड़ी चलैए एखन ओ गाड़ी नहि चलैए हॉस्पिटल जाय लए केओ नहि धूपमे नहि चाहैए धूप बहुत रहैए ओहिने एतेक दूर जायब की इलाज हएत सरकारीमे की इलाज हएत घरेमे अपन इलाज कए लै नहि जायब नओ सए हुनका अथिए गड़बड़ा रहलि यए आब बीमारी एतेक फैल रहल यए बजहऽ मुर्गी अण्डा इसब जे बीमारी खाइए ई मुर्गी अण्डा सभ बहुत बीमारी ओहिसँ फैलै छै एकर पाचनमे पाचन शक्ति कमजोर भए जाइ छै पेटके लीभर कमजोर भए जाइ छै ओहिसँ कैँसर बीमारी सभ बहुत भए जाइ छै ओ पान गुटका मसाला बहुत किछु यए ओहोमे बीमारी बहुत आबै छै बहुत आबै छै ओहोसँ बहुत बीमारी कैँसर चीनी हाड एटैक ब्रेन हेमरेज बहुत चीज जे बीमारी भऽ जाइए ई बीमारीसँ लोक भरि दिन सभ अपन परेशान रहैए केहन केहन आदमीके एखन तक बचल यए पहिलुक्का जमानाके लोकसभ आओर वृद्धासभ सभ यए अभी बचल आइ नव नव युवकसभ जे यए सभके मौत एखन भऽ रहल यए